जनाब अस इक आटो उप्पर इत्थुं दा अपना जम्मू तू कटरा गे ते उस उत्त आटो उप्पर असें उत्ते आटो पर जाना ते असें ओह् आटो दा नंबर जेह्ड़ा था जेह्के उन्नी जीरो चौदां ते अस चांह्दे के असें असें उसी ओह् आटो जेह्ड़ा दबारा दित्ता जाए ता के अस असें उयै आटो कन्नै ओह्दे पर गै जाना ओह्दे कन्नै गै मतलब जेह्ड़ा साढ़ा सफर बड़ा स्हेई होएया नी अस ओह्दे पर गै जाना चांह्दे न